हाँ दिवाली का त्यौहार जब आता है तो उसमें हम लोग गणेश जी का और लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाते हैं उसका पूजन करते हैं और जो है कि उसका प्रतिमा बैठाते हैं हम लोग गणेश जी का और मूर्ति और लक्ष्मी जी का मूर्ति बराबर करते बनाते रहते हैं जैसे अब आ गया दुर्गा जी का पूजा नवरात्री पूजा आ गया उसमें माता रानी का भी हम लोग मूर्ति बनाते हैं जब विसर्जन करते हैं ऐसे ऐसे हम लोग हमेशा अच्छी सी मूर्तियाँ बनाते हम लोग पहले से मूर्ति के कलाकार हैं मूर्तिधारक हैं हम लोग हम लोग मूर्तियाँ बना बना के अच्छे अच्छे जगह पर दुकान लगाते हैं और दुकान लगा के मार्केट में बेचते हैं भगवान का हम लोग को इसे बनाने में बहुत खुशी मिलती है ऐसे कि हमको लगता है कि स्वयं हम लोग भगवान के रंग में हुए हैं भगवान का ये करने में कोई दिक्कत नहीं होती है हम लोगों को